पंहिंजी ज़िंदगीअ बाबति तव्हां ॼाण ॾियो जय झूलेलाल जीअं बचपन खां वठी जुवानी ताईं मां ॾह क्लास पास करे उन खां पोइ अॻिते पढ़ण जी चाहत रखी पर कोन पढ़ी सघियुमि फैमिली कंडिशन इलाही क्रिक सुठी कोन हुई त हुन खां पोइ मुंहिंजो कम धंधे में मनु लॻी वियो त कम धंधे में ऐं कमु करणु चालू कयो त उहा मुंहिंजा सुपिना त सुठा हुआ भई जीअं पढ़ाई लिखाई करे अॻियां सुठी नौकिरी मिले ख़ुदि जो घरु हुजे गाॾी हुजे पर उहे सपना पूरा कोन थिया जीअं माता पिता खे मुंहिंजी चाहत हुई की भई मुंहिंजो ॿारु सुठे नमूने पढ़े लिखे ऐं सुठी नौकिरी करे ऐं अॻियां वधे त उहा थोरी हिकु हिचकिचाहट रहिजी वई त उन खां पोइ अॻियां हाणे पंहिंजो कमु त नथो थी सघियो पर हींअर जेके आहे घर हलाइण लाइ हा हींअर नौकिरी धंधा असां कयूं वेठा त हुनमें हींअर जीअं पहिरियां जेको टाइम हुओ उहो टाइम हाणे वापसि अची त कोन थो सघे पर हाणे जीअं टाइम हले वेठो आहे हुन सां गॾु पाण खे हलिणो आहे त जीअं थिए कोशिश उहा की भई पाण खे सुठे नमूने पाण अॻियां हलूं ऐं थोरो कुझु परिवर्तन आणूं जीअं पंहिंजो टाइम निकितो आहे तीअं ॿारनि जो टाइम न वञे ॿारनि खे पढ़ाए लिखाए होश्यारु ठाहियूं सुठे नमूने प्रगति करनि सेटल थियनि ऐं जीअं मुंहिंजा ॾाॾाणो हुआ ॾाॾाणा बि शुभु टाइम हुओ पर टाइम ते कुझु ठहियो न हुन खां पीढ़ी दरु पीढ़ी जेको पाण जो अॻियां हलंदो आहियो हुन में बि असां अॻियां वधियासीं कोन पर भॻवान जी कृपा आहे हींअर असां थोरा सेटल थिया आहियूं हाणे भविष्य सुधारिणो आहे हुन लाइ थोरी प्लानिंग करिणी पवंदी आहे त प्लानिंग असां ठाहियूं वेठा त हाणे हुन जे हिसाब सां भई थोरो हाणे अॻियां सुठो कम थिए भॻवानु वधाए विझाए ऐं सुठे नमूने कमु कराए ऐं बाक़ी त ॿियों त हाणे सभु ठीकु आहे बाक़ी नानाणा पक्ष आहिनि त नानाणा पक्ष त सुठा आहिनि जीअं पाण खे घुमणु किथे वञूं अचूं था त भई पंहिंजी ॼाण ख़बर रखनि था छा आहे छा न सभु पंहिंजो ध्यानु रखनि था जीअं फैमिली थिया फैमिली जे अलावा यार दोस्त थिया भई जीअं सभिनि जो सपोट आहे ईअं त सभु मददगार आहिनि बाक़ी पंहिंजो सिंधी समाजु आहे उहो बि घणो ई सुठा आहे भई हैल्पफुल थींदो आहे पंहिंजो समाजु भई अॻियां पाण खे कुझु वधिणो वीझिणो हुजे त थोरो हुन लाइ हैल्प कंदा आहिनि बाक़ी त ॿियों त सभु सही आहे जय झूलेलाल जय राम जी की